ہاں میں بتا سکتی ہوں ٹیوب ویل کیا ہے ٹیوب ویل میں ایک بڑا سا جنریٹر لگایا جاتا ہے اور موٹا سا پائپ لگایا جاتا جس کے تھرو پانی نکلتا ہے پانی کھیتوں میں جاتا ہے دور دور تک کے کھیتوں میں جاتا ہے کسان اسے استعمال کرتے ہیں اپنی کھیتی کے لیے اور کہ فصل ہرا بھرا ہو جاتے ہیں فصل اچھی ہو جاتی ہے بہت بڑے ایریا میں کسی ایک جگہ ٹیوب ویل رہتا ہے ہر جگہ ٹیوب ویل نہیں رہتا ہے ہاں میں بتا سکتی ہوں میرے گاؤں میں بڑا کنواں ہے اسے ہر کوئی پانی کے لیے استعمال کرتا ہے